دہلی میں بہت سارے ایسے مقبول ثقافتی پرفارمینس مقامات ہیں جہاں ڈرامے ڈانس شو اور دیگر ثقافتی پروگراموں کا انعقاد ہوتا ہے جس طریقے سے اسلامی انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر ہے اسلام سے ریلیٹیڈ کوئی بھی پرفارمینس ہوتا ہے کوئی بھی شو ہوتا ہے تو انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں ہوتا ہے اسی طریقے سے اسپانش کلچرل سینٹر ہے جو پانچ بجے سے کھلتا ہے یہاں پر طرح طرح کے شو طرح طرح کے ڈانس اور کئی طرح کے پارٹیاں ہوتی ہیں اسی طریقے سے آغوش اسپریچل این کلچرل سینٹر ہے جو یہ چوبیسوں گھنٹے کھلا رہتا ہے یہاں پر بھی طرح طرح کے شو طرح طرح کے پروگرام کیے جاتے ہیں